आप हमसे क़िराया ज़्यादा कैसे माँग सकते हैं जब आपसे हमसे बात हुई है आठ सौ रुपये में तो आप हमसे किराया एक हज़ार रुपया कैसे ले सकते हैं आप अब ऐसे कैसे कर सकते हैं हमसे हम उतना नहीं दे पाएँगे जब आपसे हम हमारी बात हुई थी कि हमको गाज़ीपुर लेकर जाना है आपको आठ सौ रुपये में तो आप एक हज़ार रुपया कैसे माँग रहे हैं कि हम आपको एक हज़ार रुपया दे दें क्या यही रूल है क्या अगर यही पैसा पानी में नहीं आता है ना पैसा आता है भाई तो आपका जो काम था जो आप बोले थे कि हाँ आठ सौ रुपया में लेकर जाना है तो हम एक हज़ार रुपया में कैसे लेकर जाएँ एक हज़ार रुपये में हम कैसे दें आपको यह तो कोई बात नहीं हुई एक हज़ार रुपये की कि हाँ चलो आपको एक हज़ार रुपया मैं दे दूँ बात रह गई कि हाँ आठ सौ रुपये में आपसे हमसे बात हुई थी कि आठ सौ रुपये में आपको सर मैं लेकर जाऊँगा तो ठीक है उस टाइम बात हुई थी तो आप एक हज़ार रुपया कहाँ से माँगने लगे आपका हमारा गाज़ीपुर की एक ही बात हुई थी कि आठ सौ रुपया में हमारा हो जाएगा तो आपने एक हज़ार रुपया माँगना स्टार्ट कर दिया तो हम नहीं दे पाएँगे आपको यह हो नहीं सकता है